जों सानसेखालि ना हमनो थांदोंमोन जेरै ना हमनायाव जोङो रंजा बाजा खुसियै थाङो बिदिनो जोङो मालाबा ज' लोगो लायो नानि हमनाय समाव मा मा नांगौ जेखाय नांगौ बा खबाय नांगौ बेखौ लानानै थाङो आरो लोगोसे मानसिखौ लेङो जों थां थांगोन्ना थाङा बा नों थांगोन्ना थाङा आं थांगोन्ना थाङा बिदि खबर लालायनानै जोङो ज' थाङो आरो बिदिनो ना हमनाय समाव जोङो गिदिर गिदिर मोनोबा खुसि जायो रंजायो हसिख्रावो आरो आरो ना हमनाय समावबो जोङो मिनिलायो खुसि जायो लामा सामा आरो ना हमजेननो थाङोबा दै मोनजेनबा जोङो खुलुमो जेनोबा जों जों जेबो दाजाथों होन्नानै जोङो खुलुमग्रोयो खुलुमग्रोनानै सन्मान लाग्रोनानैसो जोङो नाखौ हमो दैआव आरो बिदिनो हमनायजों लोगोसे जों बिदिनो रंजाबाय बाजाबाय आरो लोगोसे रंजा बाजानानैबो जोङो मिनि खुसि हमबाय साम' खांख्राइ ना मा मोनो बेखौ हमबाय जों बेखौनो जाफैयो लानानै हमनाय समावबो जों रंजायो बाजायोबो मालाबा मेंनाय समाव बिदिनो जिरायनाय समाव फिथाइफोर लाङोबा ब्रैगि बैलाफोरबो जायो आरो लोगोसे आरो जोङो बिदिनो जाखांनानै आरो हमफिन्नो गोसो जायोबा हमफिनबावबाय खुसि जाबाय बिदिनो गिदिर गिदिर मोनोबा हस्रिखावबाय बा सल' खनबाय लोगोसे माबा मानजिया थुनजिया बायदिसिना मोनोबा बेखौबो ना हमनायजों लोगोसे जों खानानैबो लाबोयो आरो बेखौनो खानानै लाबोनानै जों संजाफैयो जायो बिदिनो मेथाइयाबो खनबाय ना हमनायनि ना मोनैनि दिखाराव होन्नानै फिसाइ मोनैनि दिखाराव होन्नानै जों बिदिनो गान खनो मालाबा मालाबा बिदिनो ना मोनाबा जोङो सिन्था जानानै जों खनबाय नाबो मोना माबो मोना साम'बो मोना खांख्राइबो मोना बेखायनो गानखौबो ज्रेम खनजेनलायबाय आरो जोङो बिदिनो मिनिलायबाय हस्रिखावलायबाय सोरबा गान खन्नायखौ खोनानानै बिदिनो मिनिगोन आरो खन खन्नायखौ नुयोबा आयु फाग्लिया मोजां खन्थारदों मादों होन्नानै मिनिलायबाय बिदिनो मालाबाबो सोरबा गालिननानैबो जलदम गोलैबाय मालाबा जिबौफोरबो हमफ्रांबाय बेहायनो जोङो माबाबाय आरो